हमारे क्षेत्र में पकाये जाने वाले पारम्परिक व्यंजन बहुत हैं लेकिन उनमें से कुछ व्यंजन हैं जैसे गट्टे की सब्ज़ी यह राजस्थान की एक मशहूर डिश है गट्टे की सब्ज़ी बना बेसन के गट्टे बना कर ग्रेवी के साथ बनाई जाती है और काफी अच्छी और टेस्टी होती है मावा कचौड़ी की बात करें अगर मिठाई में तो यह भी बहुत स्वादिष्ट होती है जो राजस्थान की मशहूर है अगर बात करते है मिर्ची वड़ा तो राजस्थान का मिर्ची वड़ा भी बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ की मिर्ची अलग टाइप की होती है जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है लोगों को वो खाना पसंद है और है प्याज की कचौड़ी प्याज की कचौड़ी की बात करें तो प्याज की कचौड़ी जो बनती है वो जो मैदा होती है उसको माड़कर उसमें प्याज की एक सब्ज़ी बना कर टेस्टी सब्ज़ी बना कर उसमें भर कर और उसे तली जाती है तो प्याज की सब्ज़ी भी प्याज की कचौड़ी भी काफ़ी मशहूर है अगर बात करते है दाल बाटी चूरमा जो की राजस्थान का एक बहुत पुराना व्यंजन है जो की सब लोग खाना बहुत पसंद करते हैं अगर दाल बाटी चूरमा की बात की जाए तो राजस्थान का एक मतलब यह एक अधूरा माना जाता है अगर राजस्थान में दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो यह खाना अधूरा माना जाता है और यह यहाँ सबसे ज़्यादा बनाया जाता है इसमें दाल होती है सफ़ेद आटे से बनी बाटियाँ होती है चूरमा बनाने के लिए अलग टाइप की बाटी सेंकी जाती है फ़िर उसको देसी घी में डुबो कर उसको खूब कूटा जाता है और फ़िर उसमें बूरा मिलाया जाता है और उसकी जो चूरमा है वो खाया जाता है चूरमा एक तो सफ़ेद आटे से बनाया जाता है दूसरा बेसन का भी चूरमा बनाते है और दोनों ही चूरमा बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होते है तो राजस्थान में खाने का जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब है और यह सारे व्यंजन हर व्यक्ति पसंद करता है